जय झूलेलाल दादा मुंहिंजो नालो लीलावंती आहेमां आहे न सिंधी मां सिंधी समाज की हिकु लेडीस आहियां जंहिंखे आहे न पंहिंजे टेऊराम मंदर मां हिकु फोन आयल हुओ की असां सिंधियुनि जी लेडीस और जैंट्स खे सभिनी खे घुमाइण लाइ कोठे वञण वारा आहियूं उन लाइ आहे न असां व्यवस्था कई आहे बस जी जंहिंखे बि अचिणो हुजे त अचो टिकट पंज सौ रुपिया चार्ज आहे उन में रोटी चांहि पाणी ॿ टाइम जी रोटियूं सभ जी व्यवस्था कयल आहे त सुबुह जो तव्हांखे आहे न नाश्तो मिलंदो ॿ टाइम जी चांहि मिलंदियूं राति जो बि ऐं न रोटी जो प्रोग्राम हुओ हुते त असांखे सभिनि खे बस में सुबुह जो सवेलु अठ वजे हितां खां बस में निकिरणो आहे असां वियासीं टेऊराम मंदर में त हुते बि चांहि पाणी नाश्ता सभु चालू आहे जेके आहे न सुठी व्यवस्था कयूं लेडीस बि उन में जैंट्स बि हुआ त सभी न व्यवस्था एतिरी मस्तु हुई की असांखे ॾाढो मज़ो आहियो हितां खां सभु ग्रुप वारे में ग्रुप में असांजी फैंड्स सर्कल सभु गॾु वियूसीं सभु खे इलाही मज़ा आहे असां बस में चढ़ियासीं अने लाॾा वाडा ॻायासीं कुझु गेमूं अंताक्षरी खेलियुसी अने उन में सभु बस में सभिनि नचियासीं कयासीं इलाही मज़ो आहियोसीं जेके आहे न प्लीज़ हर साल में ॿ टे दफ़ा इहा ऐं न प्रोग्राम करिणो खपे लेडीस खे सिंधी समाज खे कोठे वञिणो खपे कंहिं न जंहिंसां आहे न ॿार बि ख़ुशि थियनि लेडीस खे बि माइंड फ्रेश थिए हुन लाइ करे घुमण लाइ कोठे विया त हितां खां असां पहिरियों वियासीं ऐं न चाद साहिब जे मंदर में वियासीं हुता खां दर्शन कयासीं वाहेगुरु जी जा वाहेगुरु जी जा दर्शन कयासीं हुते लंगर खाधोसीं लंगर में बि सुठी व्यवस्था मस्तु हुई हुते असां लथासी त ऐं न पहिरियों त असां दर्शन कयासीं पो थोरो सनानु वनान कयोसी हुते फ्रेश थियासीं पो लंगरु खाइणु वियासीं त हुते बि पालक जी सब्जी हुई चांवर हुआ अने परोठा हुआ मस्त रोटी हुई असांखे ॾाढो मज़ो आहियो खाइण में पोइ हुता खां वरी दर्शन वर्शन करे वरी बस में चढ़ियासीं असांजे ग्रुप में जेका जैंट्स हुआ बस वारा सभु उन्हनि असांखे इलाही मज़ो करायो बस में की इहे न गाना लाॾा वाडा सभु चालू हुआ त ख़ूबु सॼे रस्ते में इलाही मज़ो कयोसी पो असां वियासीं झूलेलाल मंदर में उते बि दर्शन कयासीं पो हुता खां असांखे पार्क में कोठे विया त पार्क में बि इलाही आहे न गेमूं खेलाऊं असांखे के के जिस से ऐं न ॿार बि ॿारनि खे मज़ो अचे अहिड़ी गेमूं हुयूं अने उन सां गॾु असां बि रमण वेठा हुआसीं की जेके आहे न ॿार बि ॿारनि खे मज़ो अचे पोइ उन खां पोइ असांखे राति जो शाम थी त वरी नाश्तो ॾिनो पवा बटेटा अहिड़ो सभु नाश्तो कयूं चांहि पाणी पीऊं पंहिंजे ख़र्चनि सां सब थोरो विझी करे अने सभिनि खे इलाही मज़ो आहियो अने इन खां पोइ आहे न असांखे मंदर में कोठे विया राति जो त जैन मंदर ॾेखारियो जैन मंदर में एॾो सभु मस्तु हुओ सॼो लोकेशन एतिरो मस्त हुओ हुते असां फोटा वोटा पातासी ॿारनि जा असां ख़ुद पातासी सभु स्टैप बाइ स्टैप असांखे हुते ॾेखारियो कि जैन मंदर में हीअं पूजाऊं थींदी आहे हिते ईअं मुर्ति आहे हुते की की गिफ्ट आर्टिकल जी बि हिकु दुकानु हुई के आए न तव्हांखे कुझु ख़रीदी करणी हुजे जेके कुझु वस्तू वठणी आहे वेफर आहे ॿारनि लाइ या आहे न तव्हां घर लाइ कुझु वस्तू आहे उहो चाहे या आहे न कुझु गिफ्ट आर्टिकल जी बि सॼी दुकानु हुई खाइण पीअण जी हिकु होटल हुई कि तव्हांखे कुझु ॿारनि खे खाराइणो पीआरणो हुजे त हुते ता पैसनि सां तव्हां खाराए था सघो एतिरो इंजॉऊं इंजॉय कयूं ॿारनि बि ॿारनि खे बि ॾाढो मज़ो आहियो अहिड़ो मज़ो आहियो की ॿार अवे चई ता की वरी बि अहिड़ी कोई बस वञे त मम्मी असांखे कोठे हलो असांखे बि ॾाढो मज़ो आहियो अहिड़ो मज़ो आहियो की असांखे त वञिणो ई आहे मतिलबु असांजा ज़िद करणु ॿार हा नैक्स टाइम बस वेंदी त ॿारनि खे असां चयोसी कि पको तव्हांखे सिंधीनि जो सॼो ग्रुप हुजे न उन में कोठे हलंदासी कि तवांखे कुझु सिखिणो मिले कि तव्हां कुझु प्रवृति करो उन मां बि कुझु सिखणु मिलंदो सिखणु लालो इंजॉय करण बि कयो अने कुझु पंहिंजे सिंधी समाज लाइ बि अॻियां वधण लाइ कुझु सिखो बि कीअं तव्हांखे कुझु कमु अचे हिन लाइ तव्हांखे कोठे वेंदासीं के कीअं आहे न पंहिंजा ग्रुप वारा सिंधी समाज वारा कहिड़ी शेवा कनि था तव्हां बि तव्हां बि उन में भाग वठो असांखे बि भाग वठायो कि ऐं न असां बि शेवा करे सघूं सिंधी समाज में जेके महिला मंडल में आहे केतिरी बि माइयूं आहिनि के तव्हांखे शेवा लाइ अॻियां ईंदियूं आहिनि भई कंहिंखे नाश्तो ॾियणो कंहिंखे चांहि ॾियणी कंहिंखे सुठी सलाहु करणी सिंधी समाज में इहे सभु ॾाढो घटि आहे त उन खे अॻियां वधाइण लाइ करे पांखे इलाहीं प्रवृतियूं करणी आहिनि के ॿारनि खे सुठो सुठो सेखारिणो आहे पोइ असांखे उता खां राति जो आहियासीं त हिकु जॻह ते पाव भाजी जो मस्त प्रोग्राम हुननि कयो की हुते बि पाण वरी वेही करे न सभिनी लेडीस गॾु थी करे अने पाव भाजी खाधी आहे ऐं जेको मज़ो आयो आहेअसांखे उन खां पोइ असां उता रोटी पाणी खाई करे बस में चढ़ियासीं त सॼी राति ॿारहं वजे हिकु वजे पहुचासीं तेसि ताईं ऐं न हुते असांखे ग्रुप वारनि अहिड़ो मज़ो करायो बस में गाना वाना वॼाए करे नचाए वचाए करे ॿारनि खे ऐं न अहिड़ो मज़ो आयो आहे की भई सभु अचो अने अहिड़े में भाग वठो कि तव्हांखे इंजॉय थिए साल में ॿ टे बार तव्हां ॿाहिरि निकिरो तव्हांखे कुझु ॾिसणु मिलंदो सुठी सुठी जॻहियुनि ते असांखे कोठे वेंदासीं त महिरबानी करे इन में सभिनि में भाग वठो जय झूलेलाल